دہلی میں تفریحی صنعت تیجی سے ترقی کر رہی ہے اور اس میں کام کرنے کے لیے اہم مواقع بھی ہیں اور کچھ چیلنز بھی ہیں سب سے پہلے مواقع کی بات کریں تو دہلی میں ٹیلی ویژن ٹھیٹر ماڈلنگ فلم میکنگ اور میوجک جیسے شعبوں میں کام کرنے کے بہت سے راستے کھل رہے ہیں اگر آپ اداکاری گانے یا فلم سازی کے شوقین ہیں تو یہاں کئی آڈیسنس ورکساپس اور پروڈکسن موجود ہیں جہاں سے آپ کیریئر کی شروعات کر سکتے ہیں ٹیلنٹ ایزنٹ بننا بھی ایک اچھا موقع ہے جو نئے فنکاروں کی تلاش کرتا ہے اور انہیں مختلف پروجیکٹ میں شامل کرتا ہے پروڈیوزر اسکرپٹ رائٹر ویڈیو ایڈیٹر کے لیے بھی یہاں کافی مواقع ہیں خاص طور پر ڈیجیٹل پلیٹفونس کے پھیلاؤ کی وجہ سے آپ بات کریں مشکلات کی تو سب سے بڑا چیلنج ہے ریپوٹیشن یعنی شہرت اور تعلقات کا ہونا اکثر اوقات کام سے زیادہ سفارش یا پہچان پر بھروسہ کیا جاتا ہے دوسرا بڑا چیلنج مقابلہ ہے چونکہ ہر دن سینکڑوں لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں اس لیے نمایاں ہونا مشکل ہو جاتا ہے کچھ لوگ دھوکہ دہی یا فیک ایجنسیز کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اس لیے اعتماد کے ساتھ ساتھ ہوشیاری بھی ضروری ہے مجموعی طور پر دہلی میں اگر آپ میں ٹیلنٹ صبر اور مستقل مزاحی ہے تو تفریحی صنعت میں کامیابی ممکن ہے